आंनि बारि बागानाव आं दावसिनफोरखौ फैजानो जोबोर मोजां मोनो आंनि बागानाव दावसिनफोरखौ फैनो थाखाय आं माखासे जायगाबो बानायना दोन्दों जेराव दावसिनफ्रा फैनानै बाफैनानै रेस्ट लाफैनो हायो आजिरा लाफैनो हायो गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै आं दावसिन दावलानो थाखाय जानो माइरं इरिबो सारनानै हरो लोगोसे दैबो आं दोनदों जाहाते आंनि न'खौ एबा मिथिंगाखौ समायहोनाय बायदि जेरावखि जायामानो दावसिन समायना समायना दावसिनफोरा फैयोबा आं गोसोखौ गोजोन मोनो बेनि थाखायनो आं दावसिनफोरखौ जोंनाव फैहोयो समायहोयो खाथि खालायाव आं गावनाय नुबाय एबा बुथारनो होसोनाय नुबा आं बादा होयो जाहाते जोंनि न'आव फैनाय बायदि जोंनि न'आव समायहोफैनाय बायदि आं जोंनि न'आव बानो थाखाय माखासे जायगा बानायना दोनदों माखासे खुला जायगाफोर दोनदों दावसिन बाफैनो माखासे आदार सारनानै होग्रा आदार जायगा दोनदों आं दै दोनदों जेराव दावफोरा जाफैनो हायो लोंफैनो हायो जिरायफैनो हाफैयो जिरायथ'नो हायो गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय दावसिनफ्रा जिरायथ'फैनो हायो जायनि थाखाय दावसिनफ्रा आंखौ दा फ्रेन्दलि लोगो बायदि सानो गिया आंजों खाथियावनो थायो आंजों दैजायो दांजायो आंजों दांजायो आंजों बिलिरजायो आंनि खाथियाव फैयो मोजां मोजां गावसिनि गारांजों मेथाइ खनफैयो मोजां मोजां दावसिन गाबनाय खोनायो गोसोखौ सुग्लायहोयो मोजां मोनो आं इयुनाव दावसेन फिनायनि माबा मोनसे मोजां फ्लेन खालामगोन जेराव आलदा आलदा दावसेनफोर थागोन आलदा आलदा दावसा दावसेनफोर थागोन बहुत गोबां गोबां जातनि दावसेनफोर थागोन जायखौ समायो मानसिफोर नायफैनो हानायनि हानायबायदिबो आं जायगा खालामगोन आरो आं एक्सट्रा माइरं बायखायो दावसेनफोरनि थाखै जाहाते दावसिनफ्रा जानानै उदै बुङो जाखांनायनि उनाव आंनि जायगायावनो आंनि बारि बागानावनो जिरायथ'नो हानाय आं जायगा बानायना दोनदों